अ औ मेदाम बे सबिता मेदाम होननायनाव नांदोंना फ'ना अ औ ओमफ्राय आङो बे नोंसोरनि बे माबायाव अंगनबादि सेन्टाराव एसे बिफां लाइफां गायहैनायनि फैगौ बा जुनाव माने बिफां लाइफां गायगोन आरो बेनिखायनो नोंसोरनि बे अंगनबादि सेन्टाराव बिफां गायहैनाय मोनसे प्लेन खालामनाय जादोंमोन आरो औ बेनिफ्राय गायहै जागोनना जायामोनथाय बेखौ एसे खिनथाब्लाथाय असुबिदा गैयाब्ला गायहैजागोन बेखौ फोरमायबा मोजां जागोन आरो

औ होनबा ओरैबायदि खालामनोसै नामा मेदाम जोंबो खावसे नोंसोरनियाव थांनानै नोंसोरबो गायखागोन जिहेथु ओमफ्राय बिफांफोरखौ जों लांनोसै ओमफ्राय जमानो खनसे गायनाय जाथोंसै नामा

औ औ औ ओ फट' अ दा बेनिफ्राय फरायसाफोरनि बिबाङा बेसेबांसो जागोनबा खैजोनसो दंबा फरायग्राफ्रा औ अथ्र'जन औ औ गासै सानफ्रोमबोथ' प्रेजेन्ट जाबाय थाखायो बिसोरनि गासैबो औ औ ओ औ बेनि सिगांनो जों फ'न हरनायनि सिगांनो नोंसोरो गायनायनि प्लेनखो खालाम खाबायमोन नामा एसेफोर

औ ओमफ्राय औ ओ होनबा बिदिब्ला होनबा जमायैनो गायनाय जाथोंसै मेदाम अ बे औ नोङो नोंसोरनि बे माबानि सेक्रेटारि प्रेसिदेन्टखौ लिंनायजों लोगोसे गामिनि साफा सानै गारजेनफोरखौ लिंदो बिदिब्ला मोजां जागोन जोंहाबो ओ

औ औ औ जागोन दे जागोन दे औ औ औ औ दे जागोन दे मेदाम ओमफ्राय आङो बा जुननि सिगां सिगांनो माबायाव थाम जुनाव जोंनिफ्रायबो खावसे बिफां लाइफां आरो बेखौ होथेनो माखासे बेराफोरखौ आङो दोनहैखानाय जागोन दे मेदाम औ औ दे जागोन दे होनबा मेदाम बैयो माबायाव थाम जुनाव जमायैनो लोगो मोनलायनानै जों मोजाङै सावरायनोसै औ दे मेदाम दे होनबा दोनथ'बाय दे औ औ दे दे